यह रहे पांच नंबर दस से लेके एक लाख के बीच में दस लाख के बीच में सॉरी ग्यारह् ग्यारह् सौ इक्कीस एक हजार बीस दो हजार दो सौ नड़ीनुए